हॅलो हां हय हय हय सांगात सांगात हय सर तुमी डेमानी पावलात न्ही थंयच आमची आ आर्ट शॉप आसात पाटले तुमका कशें नॉर्मल जाय जाल्यार तें आसात तुमका तें कित्या खातीर जाय कित्याक आमी पाटले म्हणता तें आमी नॉर्मल नुस्तें नुसत्याकार बी आसा ती व्हरतात तुमका ताज खातीर जाय काय कितें नाल्ल घलपाक किंवा आनी कितें करपा जाय आं हा जाता जाता जाता हांव पाटले एक आम व्हड साय सायजीचे आसा नाल्ल घालच्या खातीर स्पेशली लोक व्हरतात आनी तेका धरपाक दोनी सायडीक कान बी आसात सो तुमका त्या पद्धतीन मेळपाक शकता आनीक नॉर्मल रेट आमी ते पांछान बी एक विकतात पूण तुमका जर पांच किंवा स जाल्यार आमी चारशां पर्यंत दिवंक शकतात ताजा आनी नंतर सर बार्गिनीिग करनाकात ही लास्ट आमचें चारशें पर्यंत आमी रेटीन दिवपा शकतात पांच बीन जाय जाल्यात एक जाय जाल्या मातशें पांचश्यांत पडटा ती ओके येयात तर तुमी हय हय खूब खूब आसात आमी खूब वस्तू तयार करतात तुमका इवन तुमका लग्न्नाचे जर ते वल्ली जाय काय चोबों जाय आयणो जाय अशें खूब आमी बांबू पासून वस्तू तयार करतात इवन ह्या दिसांनी ऐक्चूअली सर बिजी आसात नर्का नर्कासुरासून सांगड करपाक तुमका सांगड बी सुद्दां जाय जाल्या म्हाका सांगांत कित्याक आमी ऐक्चूअली खूब सवाय भितर करून दितात बाकी लोकां परस हय सर तुमी येयात म्हाज कडेन नंबर आसा पळय आतां तुमी फोन केला तो व्हॉट्सॅप नंबर हांव तुमका सगली सेन्डप सेन्ड करता डिटैल्स कोणी आसल्यार म्हाका सांगात हां सर ओके ओके बरें बरें बरें